ہم ہندوستانی ہے ہم ہندوستان میں رہنے والے ہے ہندوستان میں ہندو مسلم سِکھ عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی گنگا ہند گنگا جمنی تہذہب ہے ہمارے ہندوستان کی اور ہر شہری کا یہ فرض ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو حقوق ہیں شہری جو حقوق ہیں اُس پہ عمل کر تے ہوئے ہم کو چلنا چاہیے اور آپس میں اتحاد و اتفاق سے ہم کو رہنا ہے اور مِل جُھل کے رہنا ہے تو جبھی ہمارا ہندوستان ترقی کر سکتا ہے ہم ایک دوسرے کے ہم ایک دوسرے سے دِلی محبت رکھنا ہے ہم ہندوستان میں کئی مذہب کے لوگ رہتے ہیں آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنا ہے اور سب میں اتفاق و اتحاد برقرار رہنا ہے اور ایسا رہیں اتفاق و اتحاد سے رہتے ہیں تو ہمارا ہندوستان ترقی کر سکتا ہے اور یہاں کے ہم شہری ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم سب آپس میں جو بھی یہاں کے ہندوستان کے جو بھی کام ہے جو بھی سماجی کام ہے اُس پہ زیادہ سے زیادہ حصّہ لیں اور ہمارے ہندوستان کی ترقی میں ہاتھ بٹائیں یہ ہم سب ہندوستانیوں کا فرض ہے